میرے پسندیدہ اداکاروں میں بالی وڈ کے کنگ خان شاہ رخ خان مجھے بہت پسند ہیں ان کی فلمیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور ان کے اندر جو ایکٹنگ کی صلاحیت ہے وہ مجھے بالی وڈ کے اندر کسی بھی کردار میں نظر نہیں آتی اس کے علاوہ وہ ان کی محنت ہی نے ان کو یہ مقام دلایا ہے ان کی بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جنہیں میں کئی بار دیکھ چکا ہوں جس میں کرن ارجن ویر زارا دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اور ابھی حال ہی میں ایک فلم آئی تھی پٹھان ان کی ساری فلمیں مجھے بہت پسند ہیں جنہیں میں دیکھا کرتا ہوں